میں نے ایک مشین منگوائی تھی واشنگ مشین جو کہ مجھے بہت پسند آئی میں نے وہ فلپ کارٹ ایپ سے منگوائی تھی وہ وہ بہت ہی زیادہ آٹومیٹک تھی کیوں کہ میں اس میں صرف کپڑے ڈالتی تھی اور سرف اوپر سے اور وہ پانی بھ اپنا آپ لے لیا کرتی تھی میں اس کو مجھے صرف اس کو چلانے کی ضرورت پڑتی تھی کیوں کہ جب میں اس کو چلا دیتی تھی نا پھر وہ اس میں اپنا آپ ہی کپڑے دھل جاتے تھے اور اپنا آپ ہی اس میں سوکھ بھی جاتے تھے بس مجھے اس میں سے نکال کر تہہ بنانے رہتے تھے مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئی اتنی زیادہ وہ مہنگی بھی نہیں تھی اور میرے گھر میں بھی سب کو وہ بہت پسند آئی مجھے بہت ایزی پڑ جاتا ہے اب کپڑے دھونا پہلے مجھے بہت ٹینشن رہتی تھی ایک تو اتنا بڑی فیملی اوپر سے اتنے سارے کپڑے ہوجاتے تھے نا تو اس لیے اور وہ اس مشین سے اب مجھے بہت زیادہ ایزی پڑ جاتا ہے کپڑے اپنے آپ ہی دھل جاتے ہیں اور بہت زیادہ صاف کپ کپڑے دھلتے ہیں اس میں اتنی زیادہ محنت لگتی ہی نہیں ہے اس میں مجھے بہت پسند ہے وہ واشنگ مشین میرے گھر بھی بہت پسند آئی اور میری چاچی کو پسند آئی تھی یہ مشین جو کہ انہوں نے میری مشین کو دیکھ کر انہوں نے بھی منگوائی ان کو بھی بہت پسند آئی ان کو بھی اب بہت ایزی پڑ جاتا ہے کپڑے دھونا